हय हा म्हाका अभंग म्हाजे म्हाज्या घोवानूच शिकयल्या तो पयली तें सगळे नोटेशनां सगळें अशें सांगताले मागीर तें आमी म्हणपाची मागीर अभंगाचे कडवे दिता तें कडवे मागीर तो पयली सांगता मागीर तें आमी म्हणपाचे अशें करून उच्चारून उच्चारून मागीर तें सगळे पाट जातकीर ताका म्हणोन दाखोवपाचे मागीर आमी मागीर तो सारको अभंग एक हेजेर येयलो काय मागीर सारको जालो म्हणून सांगतालो